प्रकृति का देन के जैसे होता है गेहूँ हो गया मकई हो गया ये सब बेचकर लोग बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सारे हैं जैसे सब्जी होता है सब्जी में जैसे झींगा भिण्डी करेला परवल कुछ भी ऐसा सब्जी बिज़नेस के आगे में सब्जी करना बिजनेस में प्रकृति का देन सब्जी रोपेंगे तो बिजनेस में वही बिजनेस हो गया मेरा फायदा होगा किसान का बिजनेस वही होता है सब्जी रोपे या गेहूँ जैसे अभी गेहूँ हो गया गेहूँ काटेगा बेचेगा ऊ भी उनका एक तरह से बिजनेस हो गया धन्धा हो गया किसान को प्रकृति का देन यही है जैसे बेल हो गया ये भी लोग बेता है आम हो गया लुचमी हो गया ये सब बिजनेस एक तरह से आदमी मानते हैं किसान भाई कोई ये सब बिजनेस होता है सब्जी हो या मकई हो गेहूँ हो परवल हो करेला हो कोई भी सारा सब्जी हो ये सब बिजनेस में आता है प्रकृति का देन है जैसे हो गया कोई भी गाछी भी हो सिम्मर हो कुछ भी हो ये सब बिजनेस का होता है प्रकृति का देन बिजनेस का नंबर वन जगह होता है किसान का कोई भी सब्जी रोप दे किसान भाई उसको बिजनेस मानते हैं ऊ रोज दिन तोड़ते हैं तो उससे पूँजी आता है तो उनका वही बिजनेस होता है जैसे करेला हो गया झींगा हो गया भिण्डी हो गया और रमतोरई हो गया मूली हो गया गाजर हो गया ये सब उनका बिज़नेस होता है ओ सब लगाते हैं किसान भाई मनोबल बढ़ा के जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम फायदा ही पाएँगे प्रकृति का यही बिजनेस हुआ और क्या प्रकृति का देन मकई गेहूँ ये गेहूँ भी अब कट रहा है ऊ भी बेचेंगे तो उनको पूँजी होगा तो ऊ बूझेंगे हम बिजनेस से कुछ नफा आए हैं और दो महीना के बाद मकई भी काटेंगे तो वो भी बेचेंगे तो उसमें भी नफा होगा उनको यही सब हुआ फिर प्रकृति का देन और क्या है